आङो संनो खावनो आङो बिरात मोजां मोनो अनला ओंख्रिखौबो आङो संनो मोजां मोनो अनला ओंख्रिखौ दै फुदुङो दै फुदुंनानै उवालाव देयो उवालाव देनानै उरो गुदुं गोदौबाथाय ओमफ्राय ना होयो आरो समपुर्न ओंख्रिखौनो आङो संनो मोजां मोनो आरो नाफोरखौबो भाजा एवनो मोजां मोनो आं आरो मैथा ओंख्रिखौबो ना होनानै संनो मोजां मोनो आङो फटल फाजा फोरखौबो संनो मोजां मोनो आङो आरो नाफाम नाफामखौबो साव संनो मोजां मोनो आरो बिदै फुदुंनोबो मोजां मोनो आङो नाफामखौबो आरो मोनसे जिनिस दंबावो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियाबो नार्जि ओंख्रिखौबो नाफाम होयो उरग्लियो खारदै होयो सङो फटल फाजाखौबो एवो आर गासै कबि आलु लाब्रा फानथाव होनानै बिखौबो आङो लाब्रा सङो आरो संनो मोजां मोनो आङो समपुर्न ओंख्रिखौनो आङो संनो मोजां मोनो आरोखि गासैबो दावजों अनलाजों बाबो गोथाव नार्जि दोलो आबो नाफाम होबा गोथाव जायो दालि जहलफोरखौबो सङो दालि जहल सङो सिब्रु आलु सङो कबि आलु सङो आर एखनबा कबिखौबो भाजा एवो आरो एखनबा नाखौबो मैथाजों होयो आर माबानि गोदोनि बर'नि ओंख्रि दङ दौस्रेम होननाय बिफां दङ बे दौस्रेमखौबो सङो आरो जोङो दौस्रेमजोंबो नाजों संबा बिरात गोथाव जायो बिखौ बो जों मोजां आं मोजां मोननानै बिखौ सङो आरो मोनसे जिनिस दंबावो भिन्दि ओंख्रिखौबो ना होनानै संनो आं बिरात मोजां मोनो भिन्दि ओंख्रिखौबो दालि जहलखौबो संनो मोजां मोनो आङो समपुर्न ओंख्रियानो जोंनि बर'नि ओंख्रि बियो कबि आलु लाब्रा आरो सबाय बिमा फाजा लाब्राबो जायो आरो सजना फिथायखौबो दालियाव होयो आरो भाजाबो सङो मैफ्रायखौबो सङो मैफ्रायाबो मैफ्रायाबो ओंख्रि सङो मैफ्रायखौबो संनो मोजां मोनो आङो ना होनानै